ہیلو سر بجلی دفتر سر میرا سناریو ای میل آنا تھا وہ مجھے موصول نہیں ہوا ہے آپ کو دوبارہ مجھے کہنا پڑ رہا ہے آپ ایک بار پلیز دیکھ لیجیے کہ وہ مجھے ابھی تک ملا کیوں نہیں جب کہ آپ کے پاس میرا صحیح ایڈریس ای میل ایڈریس بھی ہے ان آپ سے درخواست ہے کہ آپ ایک بار پتا پھر چیک کر لیجیے جو مجھے بھی موصول ہونا تھا وہ میرے پاس پہنچا نہیں ہے برائے مہربانی آپ ایک بار اور دیکھ کر مجھے سناریو بھیج دیجیے